एह् जेह्ड़ी डोगरी लैंग्वेज ऐ साढ़ी इक मदर टंग ऐ ते एह् बड़ी गै अच्छी जबान ऐ बड़ी मिट्ठी जबान ऐ एह् साढ़े डोगरें दी शान ऐ इक ते साढ़े डोगरे लोक न जेह्ड़े ते एह् डोगरी गै बोलदे न एह् डोगरें दी लैंग्वेज ऐ ते एह् डोगरी जेह्ड़ी ऐ ज्यादा शा ज्यादै बोलना चाहिदी कि के असें की भाई बड़ी प्यारी जबान लगदी एह् डोगरी ते डोगरी इक बड़ी गै अच्छी जबान ऐ सारियें जबानें विच ते साढ़े कल्चरे 'इच जेह्ड़ा ऐ साढ़ा कल्चर ऐ साढ़ा कल्चर बी डोगरी कल्चर ऐ साढ़ै कल्चरे च बी डोगरी गै मतलब हर जगह डोगरी गै बोलदे साढ़ै ब्याह् शादियां किश बी होंदा ऐ तां अस के करदे अस डोगरी गै बोलदे जिन्ने बी लोक हैन अस आपस बिच गल्ल बात करदे न घर तां अस सारे गै डोगरी बिच करदे न ते फ्ही कुतै सिटी बिच जाना पवै तां सिटी आह्ले लोक जेह्ड़े हैन तां ओह् फ्ही थोह्ड़ी बिच हिंदी बी बोलदे ते पर मैं आखना चाहन्नां के असें सारें गै जेह्ड़े डोगरे हैन असें सारें गै डोगरी बोलने चाहिदी कि के इक बड़ी अच्छी भाशा ऐ साढ़ी डोगरी ते सारें गी समझ बी आई जन्दी ते एह् बोलना चाहिदी ते जरुरी वि है ते साढ़ी मदर टंग बी है ते डोगरी इन्नी प्यारी जबान ऐ के सारें समझ आई जन्दी ते इसी कोई समझना बी कोई बड़ा मुश्कल नेईं ऐ जेह्ड़ा कोई बाह्र दा बी लोक आए दे होङन ते अगर इक दो दिन साढ़े कन्नै रौह्न उ'ने पैह्लै पैह्लै समझ नेईं औग ते इक दो दिन रेहियै साढ़े कन्नै ओह् बी सिक्खी सकदे डोगरी इन्नी कोई मुश्कल बी नेईं ऐ एह् डोगरी

ते असें इसी बध्द तों बध्द किश केह् करना चाहिदा बढ़ावा देना चाहिदा डोगरी गी ते डोगरी इक बड़ी गै अच्छी भाशा ऐ